मैं अपने परिवार के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट और पोष्टिक भोजन या व्यंजन बनती हूँ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसे छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए ऐसी हरी सब्जियां बनती हूँ जिनसे उनको विटामिन और खनिज मिल सके और इसके साथ ही मैं उनके लिए प्रोटीन में बहुत सारी दालें और एग अंडा यह सब की व्यंजन बनती हूँ जिससे उनको शरीर को एनर्जी मिल सके और वे काम में पढ़ाई मे ध्यान दे सके साथ ही मैं पालक का जूस और पपीते का जूस यह सब भी बनती हूँ और उनको पिलाती हूँ खिलाती हूँ और ताकि वह अच्छे से ग्रोथ कर सके अच्छे से बढ़ सके जो छोटे बच्चे है वे और मैं बहुत सारे जैसे मैं खीर बनती हूँ पूड़ी बनती हूँ जो स्वादिष्ट भी होता है और कभी कभी जो परिवार के सदस्यों को जिस चीज के खाने का मन होता है वह भी बनती हूँ और ऐसे ही मैं उनकी शरीर का ध्यान रखने के लिए और क्योंकि वह काम करते हैं पढ़ते हैं उसके लिए उनको ऊर्जा की अवसकता होती है तो इसी कारण मैं उनके लिए स्वादिष्ट और पोष्टिक व्यंजन बनती हूँ